असांजे गुजरात में ॾाढी शानदार शयूं आहिनि जेके ॾिसणु लाइक़ आहिनि कंहिं महिल तव्हां बि अचो हुननि जॻहियुनि जो आनंद वठो जीअं की असांजे सूरत में अंबिका निकेतन जेको माता रानीअ नाले सां ॾाढो मशहूरु आहे हुनमें अंबे माता जो हुन मंदर में अंबे माता जो वासु थींदो आहे ॾाढा माण्हू ॾाढा परियां परियां माण्हू ईंदा आहिनि हिते दर्शन जे लाइ हिते हिकिड़ो क़िलो आहे उहो हज़ारे साल पुराणो आहे असांजे पुरखन जे टाइमनि जो उहो ज़िलो आहे हुननि हिनखे हिन क़िले खे ॾिसण जे लाइ ॾाढा माण्हू ईंदा आहिनि फॉरनर बि ईंदा आहिनि त हिन जॻह ते अची करे ॾाढियूं फ़ोटोस वठंदा आहिनि सैलफियूं वठंदा आहिनि यानि ॾाढी सुठी शयूं आहिनि ॾिसण जे लाइ ईअं ई असांजे अहमदाबाद में जीअं गांधी धाम आहे अक्षरधाम आहे इहे हेॾियूं सुठियूं सुठियूं शयूं आहिनि की असां ॾिसी करे ॾाढो खुश थींदा आहियूं असां ॾिआरीनि जी छुटिनि में हिते घुमणु वेंदा आहियूं असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे